बिबार गायनायनि सोमोन्दै लोगोसे बिबारखौ मानो गायो मानि थाखाय बिबारखो गायो जोङो न'खराव समाव मोजां नुनायनि थाखायबो समाव आरो बिबारखोनो नांथारगौ जायो फुजा बायदिसिना फालिनायाव फुजा फोरबोआव नांथारगौ जायो बिनिखायनो बिबारखो गायना लानाय जायो लोगोसे जेनेबा फाक्का न' लुदोंब्ला सात धालाय न' लुदोंब्ला बिबारखोथ' गायना दोनाब्ला बै न'खो समायना नुआ समायना नुनो थाखायबो बिबारखो गायनाय जायो लोगोसे गोसोफ्रा मोजां नाङो बिबारनि मोजां मुं बिबारनिया मुंआलाय माखाय जेनेबा बायदिसिना मुंनि बिबार दङ जेरै दा नै न'खराव नांला मोखाङाव सेख्लानि मरानदोनि फुल जेनेबा जानुआरि फुल जेनेबा ओरैहायनि बे केन्जि फुल गोजा गोमो बायदिसिना बिबारखो गायना लानाय थांखिया जाबाय मोजां नांनायनि थाखाय मोजां नांनाय माने नुनानै मोजां नांब्लानो गोसोफोरा मबावबाफोर दुखु दाहा जाब्लाबो एसे बावगार लाङो बिनि थाखायबो मोजां लोगोसे फुजा फाथालावथ' नांखा थारगौआनो बिबार नङाब्ला जाया बावनाय माबानाय हाबि जाबि बिनि थाखायनो बिबारखो गायना लानाय जायो न'खराव आरो बिबारखो गायनाया सोरबा हायावनोबो गायो सोरबा बालथिं बायना लाबोना थाबआव गायो लारि लारि माने बे जाबाय निजेनि साननाय गोसोनि लुबैनायनिसो बाथ्रा जाय जेखो मोजां मोनो बिदिनो मावनानै बिबारनि जोथोनखो लायो न'खराव ओ बेनोसै